अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं अपने भारत की कला और संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगी किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है वह साझा दृष्टिकोण मूल प्रथा एवं एक निश्चित लक्ष्य को दिखाता है सभी आर्थिक सामाजिक एवं अन्य गतिविधियों में संस्कृति एवं रचनात्मक का का समावेश होता है विविधताओं का देश भारत अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है भारत में गीत संगीत नृत्य नाटक कला लोक परंपराओं कला प्रदर्शन धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों चित्रकारी एवं लेख के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है जो मान मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में जाना जाता है इस खंड में भारत की संस्कृतिक विरासत प्राचीन स्मारकों साहित्यिक प्रदर्शन विभिन्न प्रयोजनों कार्यक्रमों कला प्रदर्शन मेल त्योहारों एवं हस्तकला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है मैं अपने मध्य प्रदेश राज्य की आदिवासी क्षेत्र में लकड़ी के शिल्प बनाने की प्राचीन और शमृद्ध परंपरा है अपने घर दरवाज़ों की कलात्मक चौखटें दरवाज़े चौंकी और संगीत आदि वाद्ययंत्र के निर्माण के लिए मंडला क्षेत्र के आदिवासी और बेंगा लकड़ी का उपयोग करते हैं वेगा अप भी लकड़ी मुखौटे का उपयोग करते हैं यद आदि चीज़ों में आदि देशों को दिखाना चाहूँगी